हमरा क्षेत्रमे तऽ पर्यटन बढ़ल हन ओकर मुख्य कारण छै जे रोडमे वृद्धि भेल हन रेलमे वृद्धि भेल हन हर जगह छोटी लेन छै तऽ बड़ी लेन बनि गेलय हँ रोडमे विकास भेलय हन पर्यटन तऽ बढ़ल हँ मगर किछु खास नहि बढ़ल हँ जकर ई कारण अछि जेकि हमर जे स्थल छै स्मारक छै हमरा क्षेत्रमे ओकर बढ़िआँसँ प्रचार प्रसार मार्केटिंग टी वी पर देखायल अच्छासँ दरसायल नहि गेलय ओ ओहि के वजहसँ हमरा क्षेत्रक पर्यटनक विकास नहि भेलय वएह जगह पर बोधगया गया आ ओसभ राजगीरसभके जे पर्यटन छै ओतय वृद्धि भेलय हन किआकि ओकर मार्केटिंग होइत छै ओकरा बारेमे सरकार देखाबैत छै न्यूजचैनलपर सभकिछु बताबैत छै ओकर इन्फार्मेशन दैत छै तऽ ओकर जे मार्केटिंग छै हमरा क्षेत्रके स्मारक सभके ओना नहि होइत छै जेना लक्ष्मीनाथ कुट कुटी भै गेलय तिलेशर स्थान भै गेलय हरदीके दुर्गा मन्दिर भै गेलय आ लभट्टाके दुर्गामन्दिर भै गेलय जे लगैत छै पूरा पुरना तरीकासँ ओकरा बनायल गेलय हन रचिक मगर ओ तरीकासँ ओकर प्रचार प्रसार ओकरा बारेमे इन्फारमेशन आदमीके नहि बतायल गेलय हँ जाहि दुआरेसँ ओकर ओते प्रचार नहि भेलय हन बढ़लय हन किछु पर्यटन जे एयर कनेक्टिविटी भऽ गेलनि इहाँपे दरभंगोमे सहरसोमे किछु समय बाद शुरु भए जेतै तऽ ओहिसँ जे आदमी छै किछु आबऽ लगलै हुनका देखै छै हिनकर सांस्कृतिक चीजके बारेमे इंटरेस्ट होइत छै देखैत छै मगर ओतए तरीकासँ विकास नहि भेलय सरकारके एहिमे आओर नजर ध्यान देना चाही एकर मार्केटिंग करना चाही जहिसँ एकर आओर किछु विस्तार होयत आओर हमरा इलाकामे एकटा पुल बनि रहल छै भेजा बकौट पुल ओ इन्डियाके दोसर सभसँ बड़ा पुल बनि रहल छै आ ओकर कनेक्टिभिटी हेतय जब बहुत जादा अथी पर्यटन एहि इलाकामे तब एतय तब एहि इलाकाके विस्तार सरकार एहिपर ध्यान दए सकय यऽ